आयो लाल सभई चओ झूलेलाल जीअं त असां जे महाराष्ट्रा में खाधे जूं शयूं केतिरनि ई क़िस्मनि जूं आहिनि ऐं उहे एक्स्पोर्ट बि थींदियूं आहिनि सुठे पैमाने ते जीअं त मसाल्हा भाॼियूं ड्राइ फ्रूट ऐं ॿियूं केतिरा ई सामान एक्स्पोर्ट थींदा आहिनि ऐं महाराष्ट्रा में कपिड़े जो उद्योग ॾाढो सुठो आहे हू इहो पार्टनरशिप में वधीक करणु पसंदि कंदा आहिनि छो त हिन धंधे में इन में इनवेस्टमेंट जामु वॾी हूंदी आहे इन जे करे पार्टनरशिप में कंदा आहिनि ऐं पार्टनरशिप इन जे करे बि कंदा आहिनि छो त पार्टनरशिप करण में फ़ाइदो हूंदो आहे ऐं इन में इनवेस्टमेंट करण खां पोइ जेको असां माल एक्स्पोर्ट कंदा आहियूं उन में असां जो विकिणण जो जेको ज़रियो हूंदो आहे उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं असां जो फ़ाइदो मिनिमम हूंदो आहे मिनिमम इन जे करे हूंदो आहे जो त मालु पर अघु घटि हुजण जे करे जल्दी एक्स्पोर्ट थी वेंदो आहे ऐं पैसनि जी रौलिंग सुठी घुमंदी आहे ऐं ॿिया केतिरा ई क़िस्मनि जा वापार आहिनि जीअं त लेडीज़ जा आइटम ऐं ॿियो केतिरो ई सामानु वग़ैरह